پہلے تو بہت موبائل چھوٹے آتے تھے پہلے ٹیلی فون ہی تھا موبائل ہی نہیں تھا موبائل تو بعد میں آ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو موبائل آیا اور اُس کے بعد موبائل آتے آتے جب وہ موبائل کی کنیکٹیوٹی بڑھی تو لوگ بات کرتے تھے تو عجیب سا لگتا تھا پھر اُس کے بعد جب سے اسمارٹ فون آ گیا تو آدمی فیس ٹُو فیس بات کرتا ہے یہ اور زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھ گئی اور نیٹورک کنیکشن اور اچھا ہوتا گیا پہلے ٹُو جی تھا پھر تھری جی ہوا پھر اب فور جی ہو گیا فور جی فور جی چل ہی رہا ہے اِس میں فائیو جی بھی آ گیا ہے اب فائیو جی اور فور جی میں یہی ہے کہ اب آدمی سیدھا بات کر لیتا ہے اور سِم میں سے اِس وقت پین انڈیا جیو چل رہا جیو ہر آدمی استعمال ہی کرتا ہے اور ڈیٹا پیک پر اراؤنڈ یہی سم تھنگ ایک ہزار روپیہ خرچ ہو جاتا ہے یہی ماہانہ آئی ماہانہ خرچہ ہے ایک ہزار